मेरा नां कौशल ऐ मेरी डिस्ट्रिक रेआसी ऐ मेरा ग्रां दा नां कंडयार ऐ ते कंडयार ऐसी ऐ कि इत्थै कि अस उप्पर आह्ले दे सिरे पर मतलब उप्परे उप्परे आह्ले पर डिपैंड आं मतलब असें कोई बी फसल राह्ना होग बाड़िया किश बी राह्ना होग साग सब्जी थूम होई गेआ जि'यां कनक होई मक्कां होई गेआ चरी होई गेआ बाजरा होई गेआ ते असें मतलब कोई पानी दा साधन निं ऐ कि अस इ'यां एह् नैह्र बगदी होऐ साढ़े ओह् साढ़ी बाड़ियें पानी लगदा होऐ ओह् चीजां नेईं ऐं अस उप्पर आह्ले पर डिपैंड आं ते साढ़े किसानें इत्थै जेह्के किसान न उ'नें ई बड़ी प्राब्लम ऐ बड़ा बड़ी टैंशन ऐ ते असें जि'यां हून दिक्खोआं हून जुलाई अगस्त बिच साढ़ी जेह्ड़ी मक्क लगदी ऐ ते असें बरखा होऐ तां मक्क लगदी नेईं तां टाइम जेह्ड़ा फसल अग्गें बी चली जंदा जेह्दे नै आखदे अस मक्कां कन्नी होई गेइयां भाई टैमे दी जेठी निं रढ़ी जेठी मक्क निं रढ़ी जेह्ड़ी जेठी मक्क होंदी ओ शैल होई जंदी सिट्टां लगदियां दो दो त्रै त्रै ते जेह्ड़ी कन्नी होई जंदी कि जेह्ड़ी मक्क लेट होई जंदी कुसै कारण किसान ही भाई ट टैम दा ट्रैक्टर निं थ्होआ टैमे दा जि'यां उ'नैं बाड़िये दी जां दिक्खभाल निं होई नुआढ़े कारण मक्क कह्न्नी होई जंदी ते ओह् नेईं होंदी ते अस इ'यां गै सनां ने तुसें भाई कि मक्क अस कि'यां राह्न्ने में अपने ग्रां च कि'यां मक्क रढ़दा दिक्खना अस केह् करने जि'यां बस बरखा पौंदी ऐ नुआढ़े हा पैह्लें अस बाड़िये दो हाल दित्ते दे होंदे उस्सी आखदे अस काह्री ते दोह्री आखने होन्ने ते अस काह्री दोह्री करियै ते अस उस्सी डाह् देई ओड़ने बाड़ियै जि'यां बत्तर पौंदा जि'यां बरखा पौंदी ते अस मतलब बत्तर बरखा पौने दे द'ऊं त्र'ऊं दिने बाद अस मक्कां लान्ने राई ओड़ने होन्ने अस दांद पैह्लें रक्खे दे होंदे हे ते हून दांद ते जगहं निं रेहियां इन्नियां दांद बाह्ने आह्ले होंदे हे अजकल कुस्सी टैम ऐ सारे बाह्र कम्म करै दे घर कोई नेईं रौंह्दा अपने अपने कम्म लग्गे दे कु'न बाह् दा दांद प्राण जमाना होई गेदा अदूं बांह्दे हे सारा शैल होंदा हा ते अजकल ट्रैक्टरे कन्नै गै बांह्दे सारे अस बी राह्न्ने ट्रैक्टरै कन्नै अस केह् करने के केईं इ'यां शट्टै राई ओड़दे मक्कां नुआढ़ कन्नै कन्नै मक्कें दे कन्नै कन्नै फसलें दे कन्नै चरी बाजरा रढ़दा ते नुआढ़े बाद मक्कां राहियै शट्टै रांह्दे केईं रस्सियो रांह्दे अस रस्सियो राह्न्ने ते अस केह् करने कोई डेढ़ डेढ़ फुट दा गैप पाइयै ते रस्सी पर लान्ने अस मक्कां उ'नें ई बन्ने चाढ़ने लैन वार इ'यां मक्क सिद्धि रौंह्दी नुआढ़े कारण केह् होंदा कि जेह्की बन्ने पर मक्क लाई दी होंदी लैन पर रस्सी पर मक्क लाई दी होंदी ओ ढोंदी निं ते नुआढ़े कन्नै केह् होंदा कि गोड्डी बी असान होई जंदी इक पैह्लें अस केरी गोड्डी दिन्ने जिसी इक गोड्डिये हा पैह्ली गोड्डी आखदे जेल्लै मक्क थोह्ड़ी डेढ़ डेढ़ दो दो फुट होंदी फ्ही अस उस्सी दुई गोड्डी दिन्ने ते गुआ अस असें रांह्दे बाकी पाए दा होंदा फ्ही अस केह् करने कि युरिआ दिन्ने उस्सी मक्कें गी ते नुआढ़े बाद अस छुड़ी दिन्ने अज्ज इक होर किसानें बड़ी मुश्कल होआ दी ऐ इक कीड़ा लग्गे दा ओह् लोकें किसाने बड़ा दुखी करै दा ते ओह् केह् होंदा कि मक्क मक्कें दी जेह्ड़ी बूह्टा होंदा उस्सी खाई ओड़दी कीड़ा खाई ओड़दा बूह्टे ते कीड़ा केह् होंदा कि ओह् बूह्टे ई बन्नन नि दिंदा ओह् किसानें ई बड़ा भारी नुस्कान ऐ उस कीड़े दा ते अजकल दोआ चली दी अजकल ओह् लोक दो दो बारी स्प्रे करदे ते अपनी मक्क बचांदे ते नुआढ़े बाद कि कोई च'ऊं प'ञें म्हीने दे साड्ढे च'ऊं प'ञें म्हीने दे बाद मक्क त्यार होई जंदी ते जि'यां त्रीया म्हीना लग्गे दा होंदा मक्कें गी हून अगस्त जि'यां जुलाई अगस्त होई गेआ सितम्बर अक्तूबर च सितम्बर च अस केह् करने इक फसल और लान्ने नुआढ़े साढ़े रढ़दे माह् कुल्थ रढ़दे ते अस माह् कुल्थ बी राह्न्ने बरेली आखदे बरेली लांदे लोक माह् कुल्थ रांह्दे ते ओह् बी त्र'ऊं म्हीने च ओह् बी त्यार होई जंदे जि'यां हून नम्बर जा दा इसलै ओह् त्यार होई दे न ते इसलै लोक माह् कुल्थ बी चुनी दे ते मक्कां कुट्टीयै ढीगरुए पाई दे इसलै घराटे दा सोह्ना आट्टा खा दे मक्कें दा ते हुन नम्बर आई गेआ ते हून ते पंदरां ठारां दे बाद बी लग्गी जाना कनके दा कनक राई ओड़नी ते नुआढ़ बाद असें छे म्हीने दे बाद अप्रैल मार्च बिच कनक जेह्ड़ी बड्ढनी नुआढ़े च बी कनके बी असें इ'यै चक्कर ऐ कि अस उप्पर आह्ले उप्पर डिपैंड आं बरखा पौग ते अगर बरखां शैल होइयां ते कनक थ्होई जानी नेईं होइयां ते नेईं थ्होनी ते साढ़े कि पानिये दा कोई सोर्स निं ऐ बरग ते थ्होना फसल खाने ते नेईं बरग ते नेईं थ्होना एह् चक्कर ऐ बस करचै